یہ اردو زبان کہ جہاں تک تعلق ہے تو ہندوستان میں سنسکرت کی جو زبان تھی وہ بہت ہی پرانی زبان ہے جو کہ پندرہ سو قبل مسیح عیسیٰ سے چلی آ رہی ہے آرین کے دخول کے بعد اس کے بعد اس کا کافی امپیکٹ رہا ہے اردو لینگویج پر اسی طریقے سے انگریزی جب انگریز یہاں پہ آئے تب بھی اس کو ایک طرح سے پورے ملک میں اردو کو پھیلاؤ میں اس کا اثر رہا ہے